इ बुकनि जेखि जेखिजाया मानो बिथिङा मानो बिराद माखासे जोंनि स्तुदेन्त लाइफ बा नोङो कमप्लिट नोङो स्टुदेन्तनिफ्राय लानानै नों गासिबो टिचार लेभेलफ्रा नोङो कमप्लिट्लि बिथिंआव माने बिराद मोजां माने बेफोरखौ नों जेनबा नोङो नोङो गांसे लेखा लानानै गिदिंनांगौबा बा बे ओंखारनांगौ जायोबा बिराद गिदित जायो आरो लोगोसे नोङो माखासे बिराद अजननि माखासे खोथा फैयो दा इ बुक होन्नानै बुङोब्ला नोंनि मबाइल मबाइल गंसे जोंनो नों मबाइलाव जेन'बा नोङो नायनानै बा नोङो इनटारनेट इउस खालामनानै इ बुकखौ बाहायनो हायो दा आङो इ बुक फैनाय लोगो लोगो माखासे नोंनि लेखानि जेखिनि साफायनाय बा चेक खालामनाय बेफोरखौ एसे खमायबोनाय नुदों आरो लोगोसे इ बुक जेखिनि इ बुकनि इ बुकआव नोङो कमप्लिट्लि बुसथुखौ नुनो मोनो मिथिनानै मोननो थाङो